हेलो ओला उबर टैक्सी हँ हम अखन जे छै अहाँकेँ गाड़ी जे छै बुक कऽ कऽ मधुबनी एलियै दरभङ्गासँ तऽ हमरा लग जे छै कैस पैसा नहि छै तऽ गुगल पे या पे फोन सँ भुगतान कऽ सकै छियै ड्राइवर साहेब कहलखिन जे पुछि लेबऽ लेल हमर हेडक्वाटर सँ अच्छा अच्छा अच्छा कऽ सकै छी ठीक ठीक ठीक धन्यवाद धन्यवाद